असांजे मध्य प्रदेश में असांजो मध्य प्रदेश त धार्मिक शहरु ई आहे असांजो मध्य प्रदेश धार्मिक राज्य ई आहे त जीअं हिते ॾाढा ई रीति रिवाज़ आहिनि ऐं परंपराऊं आहिनि पंहिंजियूं पंहिंजियूं हर कंहिंखे परंपराऊं आहिनि पंहिंजा पैंहिंजा रीति रिवाज़ आहिनि पर हिते पूॼा पाठ जी जादा मान्यता आहे जीअं त असांजा एकाड़ा थी विया असां सिंधियुनि जा असांखे थदड़ी थी वई गोगियो थी वियो असांजा असांजो नओ साल थी वियो असांजो चेटी चंड थी वियो असां इहे ॾाढा समारोह आयोजित कंदा आहियूं ऐं ॾाढी सुठे सां असां हिननि रीति रिवाज़नि खे अनुसरण करे इन्हनि में शामिल थी करे असां पंहिंजे इन्हनि परंपराउन ऐं रीति रिवाज़नि खे निभाईंदा आहियूं